जोंनि बर' हारिमुनि गेलेमुवा मोनसे रायजो एबा हादरखौनो सिनायथि होयो मानो होन्ना बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबां जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा गेलेहैगासिनो जोङो मेइनलि बुंनो हायो जोङो आई एस एल आव दुरगा बर' हलिचरन नार्जारि बिथांमोनहा जोंनि बर' हादरनाङैनो जोंनि इन्डिया हादराव गोबां गेलेनायखौ गेलेबोबाय बेबायदिनो फुटबलाव गोबां नामदांखा खालामबोबाय आरो बेबायदिनो जोंनि हादरफ्रावजो बेबायदिनो डुरान्ड काप बेबायदि गेलेनायफ्रा सफैबाय आरो बेबायदि जुलुर बादाय लायनाय गोबां जाहा जायो आसामनि टुरनामेन्ट जायो गोबां डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि टुरनामेन्ट जायो अल इन्डिया लेभेलनि टुरनामेन्ट जायो बेफोराव जोङो गोबां गेलेनायफोरखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोंनि बर' प्लेयारफ्रा गोबां रोंगौथिजों गेलेगासिनो आरो बे बायदिनो जोंनि बर' हारिखौ जौगानायथिं लादों आरो नैथिया जाबाय जोंहा बक्सिं चेम्पियन बेफोरबायदि दङ जमुना बर' अंकुसिता बर' बेफोरबायदि जोङो गोबां गेलेगिरि बिथांमोनखौ नुनो मोनो बिथांमोनहाबो गोबां जायगाफोराव थांनानै गेलेहैयो आरो बेबायदिनो सनानि मेडेल सिलभारनि मेडेल बेबायदि बिथांमोनहा लाबोयो आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बेबायदि गेलेगिरिफोर दोङ जाय गेलेफिरनि गेलेगिरिफोरनि थुलुंगानायजों जोंनि गोबां स्टुडेन्डसफ्रा बा जोंनि गोबां गामिनि गामि ओनसोलफोरनि गेलेगिरि बिथांमोनहा गोबां जौगानायखौ लाबोगासिनो आरो बेबायदिनो गेलेनायफ्राव जोंनि बर' हारिनि गोबां मानसिफ्रा जौगाबाय जौगाबोगासिनो आरो बेबायदिनो जोंनि बेबायदि ओनसोलफोराव जौगानायखौ लाबोनो हागोन आरो नैथियाव थामथियाव जाबाय काबादि गेलेनाय काबादि गेलेनायजोंबो गोबां जोंहा बे काबादि गेलेनाया जोंनि गोसोखौ गोजोन्नाय लाबोयो आरो बेबायदिनो काबादियावबो जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो गोबाङा गेलेगासिनो दङ नाथाय दासिमबो जोङो बेबायदि मोजां रिजाल्टखौ लाबोनो हायाखै उननि समफ्राव जोंहा काबादि गेलेनायावबो जोंहा मोजां बिथाइखौ मोनगोन होन्नानै जों सानो लोगोसे नेशनेल केरियार इन्टारनेशनेल केरियार बा इनडिभिजियेल केरियाराव जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनहा गोबां समफोरखौ होनानै बिसोरो गोबां बेबायदि मुंफोरखौ लाबोनो हादों आरो उननि समफ्राव बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो बेबायदि लाबोगोन आरो मेइनलि जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो गोबां बेबायदि गेलेगिरिफोर दङ जाय गेलेगिरिफोरनि मुंखौ जोङो मिनथिजोबा जोंनि क्रिकेट गेलेनाय भलिबल गेलेनाय फुटबल गेलेनाय खारनाय बारनाय जिलिर गावनाय बेफोर गासिया जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव गोबां मुं लाबोगासिनो आरो बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआबो बड'लेण्डनि गेजेराव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआबो मोनसे मुदांखा डिस्ट्रिक्ट जोङो जानो हागोन बेखौ जों फोथायनाय दङ आरो बेबायदिनो जोंहा गोबां बुंनो दङ नाथाय उननि समफ्रावबो बेबायदि सम मोनोब्ला जों गोबां